मुझे एक मोबाइल लेनी थी और मैं अपने घर से निकला और वहाँ गया मार्केट में ढेर सारी भीड़ थी पाकिंग कोई व्यवस्था नहीं थी और जैसे तैसे कर के हम ने गाड़ी को कहीं साइड पर लगा कर खड़ी किया और दुकान के अंदर प्रवेश किया दुकान तो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन उसके कर्मचारी बहुत ही अनसुलझे हुए लोग थे और मैंने एक मोबाइल के लिए कहा कि दिखाइए तो उन्होंने सैमसंग की एक क्वालिटी दिखाई और फिर मैंने दूसरी देखी तीसरी देखी तो उन्होंने कहा नहीं सर यही सब से अच्छा है और फिर उस मोबाइल को ले कर मैं आया और आप उस मोबाइल में इतनी कमियाँ हैं एक तो अभी से वो जो है उसकी आवाज़ टूट टूट कर आ रहे हैं और बैटरी बेकअप भी अच्छी नहीं दे रहा है और साथ से उसका चार्जर पिन भी बहुत ही गंदे स्थिति में है इस लिए ये मोबाइल किसी काम का नहीं है और मैं दूसरा मोबाइल फिर सोच रहा हूँ लेने के लिए तो अब क्या करें उस दुकान के पास ही जाए या कोई नए दुकान पर जाए यही सोच कर मैं दूसरे दुकान पर गया और वहाँ पर भी अच्छी मोबाइल नहीं था सभी ऐसी वेराइटी के सारे सामान उपलब्ध थे उसके पास भी और और जो है फिर हमने तीसरे दुकान का सहारा लिया वहाँ मुझे जो दिखाया गया वह भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी फिर हम ने उस मोबाइल वाले से कहा क्या इस में कुछ सुधार हो सकता है इसका तो बैकअप भी अच्छा नहीं है इसके आवाज़ें टूट टूट कर आ रही हैं और चार्ज करने पर ये जो है चार्ज नहीं हो पा रही है तो क्या दूसरा सैमसंग के अलावा और भी कंपनियाँ है जिसका मैं सहारा ले सकता हूँ और फिर यही सोच कर हम ने जो है दूसरे मोबाइल वाले से फिर मोबाइल लिया और इसकी स्थिति ये है कि बस थोड़ा सा उससे ज़रा सा अंतर है ये भी बहुत अच्छा बैकअप नहीं दे पा रहा है और इस बैकअप से साथ तो बातें करना मुश्किल होगा इस लिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई और मोबाइल की दुकान पर चलें जहाँ हमें और अच्छी क्वालिटी मिल सकें चूँकि मोबाइल वाले तो सब दूसरे दूसरे ढंग से लोकल सामान बेच रहे हैं सेट के नाम पर और कंपनियों का नाम भी ख़राब कर रहे हैं तो फिर हम ने सैमसंग के अच्छे शोरूम पर का सहारा लिया और वहाँ पर देखा तो वो भी से जैसे लग रहा था रिपेयर्ड माल रखा हुआ है उसके सारे सामान और पार्ट सब ओल्ड लग रहे थे दुकानों में डश्ट जमी हुई थी फिर किसी तरह जो है वहाँ से एक मोबाइल पसंद किया उसका भी बहुत अच्छी रूप रेखा नहीं है